लखनऊ महोत्सव घूमना था तो कैसे क्या मतलब वहाँ की व्यवस्था है क्या है कि

अच्छा अब बच्चे वच्चे आना चाहते है झूला झूला झूलने के लिए बच्चा है बड़े झूले का मतलब क्या किराया उराया है अच्छा इसमें कितने देरी कितने देर तक झूलाते हैं अब हाँ

बच्चों के लायक़ खिलौने उलौने उ बिकते होंगे

अच्छा सुबह सुबह के बजे से शुरू हो जाता है

हाँ तो वही बच्चों के लिए वह है उठाकर रखने के लिए जो है तो ठीक है देखो देखो कोई बात नहीं है ठीक है नमस्कार